सहरसामे मिथिला पेन्टिङ्ग बहुत बढ़िआँ बच्चासब बनाबैए सिखैए ओतेक प्रसिद्ध नहि अइ लेकिन छोट छोट बच्चासब जे अइ बहुत बढ़िआँ बनाबैए सिखैए पटिआ बनाबैए कमीज बनाबैए कुर्ता बनाबैए पाग बनाबैए बहुत अच्छा पेन्टिङ्ग करैए बहुत बढ़िआँ बनाबैए